ہیلو سر سر میں نے آڈر کیا تھا ابھی کچھ فوڈس وغیرہ کیونکہ اِس ٹائم میرے گھر میں کافی مہمان ہیں اور پھر اچانک سے مہمان آ گئے جس کی وجہ سے مجھے کچھ سامان آڈر کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ گھر میں ابھی سامان بننا بڑا مشکل ہے تو مہمان تھوڑی جلدی میں تھے مجھے لگا کہ سامان اُس سے جلدی آ جائے گا تو میں نے آڈر کیا لیکن ابھی تک سامان میرا پہنچا نہیں اور ڈلیوری والے بھیا کو میں مسلسل آدھے گھنٹے سے کال کر رہا ہوں وہ میری کال کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں اور کچھ بتا بھی نہیں رہے ہیں کہ سامان کب تک پہنچے گا اور میں نے چیک کیا ہے اُس پہ بھی نہیں دکھا رہا ہے صحیح سے تو مجبور ہو کر کے مجھے آپ کے پاس کال کرنا پڑا کیونکہ مہمان کا ٹائم ہو رہا اُن کو جانا بھی ہوتا ہے تو بتائیے کتنی دیر تک ہم اِس طرح آپ کی کال کا ویٹ کر سکتے ہیں یا اُن کی کال بیک کا ویٹ کر سکتے ہیں کیا ہوگا اِن لوگوں کا اگر میں اِسی طرح اِن کو خالی پیٹ بھیج دوں واپس مہمان کا ضروری ہے میری ذمہ داری ہے کہ مہمان کا میں اکرام کروں لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی عزت خراب ہوتی ہے اور مہمانوں کا اکرام کرنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اگر آپ کو ڈلیوری ائم پہ نہیں پہنچانا تھا تو پھر آپ مجھے کم سے کم بتا دیتے میرے آڈر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا لیکن آپ نے میرے آڈر کو ایکسیپٹ بھی کیا اُس کے باوجود آپ کے ٹائم سے ڈلیوری پہنچی نہیں ہے اب ٹائم بھی زیادہ ہو رہا اب بتائیے اب ہم کیا کریں بتائیے آپ اِس سے اچھا کہ آپ پہلے بتا دیتے میرے آڈر کو نہ ایکسیپٹ کرتے اور اگر آپ نے ایسے امپلائی کو لگا رکھا ہے ایسے ملازم کو لگا رکھا ہے تو اِس طرح آپ کی بھی بدنامی ہے اور آپ کے ریسٹورینٹ کی بدنامی ہے اور ہم لوگ کا تو خیر نقصان ہو ہی رہا ہے تو آپ کا کم سے کم ایک نمبر ایسا ہونا چاہیے جس کا آپ کال ہمیشہ اُس پہ ریسیو ہو میں مسلسل آدھے گھنٹے سے کال کر رہا ہوں لیکن اُن کا کوئی جواب نہیں آ رہا کال کا بتائیے کیا کیا جائے